नमस नमस्ते मैम हाँ आपको क्या लेना है

अरे एक सौ सात एक सौ साठ रुपये कौन सी दाल मिलेगी मटर की दाल अच्छी बिकेगी अरे तो हम कहते हैं भाई हम खरीद के लाते है न अरे दो चार रुपये कम दे देना भाई इतना थोड़े न बीस रुपया हमको नहीं मिल रहा है पाँच रुपया मिलता है हमको तो हम आपको कैसे बीस रुपये कम कर दे भाई आगे कस्टमर बनाने के लिए उधार ले लीजिए बाद मे दे देना ठीक है ठीक बस खाली दाल लेनी थी और कुछ नहीं खाली दाल लेनी थी और कुछ नहीं लेना था अच्छा ठीक है और हम समझे सिर्फ दाल ले लोगी ठीक है तेल है एक सौ तीस रुपये कि एक सौ चालिस रुपये लीटर हाँ यही चौवालिस रुपये पैंतालिस रुपये किलो

ठीक है ठीक आप आके ले जाइए फिर बाद में देना ठीक है हाँ क्या पड़ेगा ठीक है ठीक है रखते हैं हाँ